گیمنگ کا مستقبل تو بہت اچھا ہے لیکن یہ بچوں کے لئے بچوں کے مستقبل کے لئے بالکل بھی اچھا نہیں ہے کیوں کہ بچے پڑھائی سے ہٹ جاتے ہیں اپنے کھانے پینے سے ہٹ جاتے ہیں اپنے جو چھوٹے موٹے اسپورٹس اپنے کھیل جو ہوتے ہیں اُس چیز سے بھی ہٹ جاتے ہیں اور گیمنگ میں ہی لگے رہتے ہیں یہ صرف بڑوں کے لئے اچھا ہے اور گیمنگ بڑوں کو چاہیے کہ وہ ایسے گیم نہ بنائیں کہ بچے اُس کی طرف متاثر ہوں جیسے پب جی ہے فری فائر ہے بچے یہ سب کچھ اپنا پڑھائی اسکول کالج سب کچھ بھول کے اپنے صرف گیم میں ہی لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں دِن رات صرف ہم پب جی کھیلیں یا یہ فری فائر کھیلیں بس اِسی میں دھیان رکھیں نہ اپنا کھانا پینا کریں نہ اپنا کھیل کود کریں نہ اسکول جائیں نہ ٹیوشن جائیں اور کوئی کام نہ کریں بس اِنہیں گیم کی طرف ہی رہیں بس ہم